میں جامع مسجد گیا تھا گھومنے کے لیے اور وہاں جانے کے بعد میرا من کیا کہ قطب مینار جامع مسجد ان سب کے اندر میناروں کے اندر اوپر گھومیں اور میں ٹکٹ لیا جامع مسجد کے میناروں کا اور میں اس کے اندر گیا بہت گپھا تھا اور اوپر چڑھتے گیا میں تو مجھے اندر سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا اور اس کے بعد کافی اونچائی تھی اور جب وہاں سے آیا اور پھر میں باہر سے دیکھا تو کافی لمبا مینار تھا اور اس کے بعد مجھے اندر سے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا لیکن میں ہمت باندھ کر کے اس مینار کے اندر چڑھ گیا